सुबह दस बजे खुल जाएगी

नहीं मैं मैं ही रहूँगी क्या हो रहा है आपको कब से आ रहा है आपको फ़ीवर दो तीन दिन से आपको बहुत दो तीन दिन आपका बहुत हो गए

हाँ चलो ठीक है आप सुबह दस बजे आ जाना कोई पाँच हज़ार के समथिन्ग आओ ठीक है आप आ जाना दस बजे खुल जाती है आओ ठीक है मैं देख लूँगी आपको